हैलो हाँ बोलिए हाँ अच्छा पॉलिसी चाहिए आपको अच्छा तो हमारे पास जो है सो कितने वाला कराना है आपको बजट हमारे पास जो है सो सलाना जो है आपका एक लाख का भी है ठीक है पचास हज़ार का भी है पच्चीस हज़ार का भी है आप कितने सक्षम है कराने में एक लाख वाला अच्छा तो फ़िर आपको आना पड़ेगा मेरे पास आ हाँ मेरे पास आना पड़ेगा आपको नहीं इ सब पेपर की अभी ज़रूरत नहीं है आप आएँगे आपको सारा समझा देंगे ठीक है इसे पेपर की ज़रूरत नहीं है जब आप समझ जाएँगे उसके बाद इसमें आपका अपना जो है गारंटर में शार्टीफिकेट का एक फोटोकॉपी अटैच करना पड़ेगा इसमें ठीक है विशेष कुछ नहीं चाहिए आपका कवरेज देखिए आप आएँगे न मेरे पास तो मैं आपको सारा समझा दूँगा फो ठीक है ओके आइए एक एक दो महीने में आ जाइए आज क्षेत्र में अभी बहुत व्यस्त हैं ठीक है अ त मैं यह कह रहा था पाँच लाख वाला करवा लीजिए आप हाँ हाँ तो ठीक अभी अभी आपके पास दो चार लोग और नहीं मिल जाएँगे जो आपके साथी संगती जो साथ में रहते हैं वह हाँ वह सब भी मतलब जो चार लोग जो दोस्त महिम हों आपके हाँ तो वह जो है तो उनको भी साथ लेकर के आइएगा उनको भी समझा देंगे हाँ तो अभी हमारा काम बहुत व्यस्त है अभी मार्च क्लोजिंग है तो इसलिए व्यस्त हैं एक दो महीने के बाद आप आइए

ठीक है ओके ओके ओके